मूंखे मुंहिंजे कॉलेज मां हिकु प्रोजेक्ट मिलियो हो जेको मूंखे टिनि ॾींहनि जे अंदरि जमा कराइण जो हो प्रोजेक्ट ॾाढो ॾुखियो हो उनमे प्रोजेक्ट तंहिंखां पोइ मुंहिंजी ॿ ॾींहं त तबियत ई बिगिड़ी वई हुई मां ॿ ॾींहं प्रोजेक्ट खे ॾिठो बि कोन उन पोइ हिक ॾींहं में मां सॼो प्रोजेक्ट जो कमु कयो उनमें मूंखे ॾाढी मुश्किल पई पर मां मुंहिंजे नियत समय में प्रोजेक्ट जमा करायो आने उन प्रोजेक्ट जो मूंखे सुठी मार्कूं मिलियूं